पढ़बैके बाद ओ धिया पुताके पढ़ाबैक बाद मन खुब मन लागै छै मन करै छै आ अपनो पढ़ैके अपनो अए काज

आ ओ इसकुल जाइ छियै आ जाइ छियै कनि टा अपनो करै छियै बालो बच्चा करै छै फेर ओकरा सऽ कोनो छथि